तव्हां मूंखे भाॼी वारा भैया मूंखे आ न भाॼियूं खपनि त उनमें अ न वाङण खपनि टमाटा खपनि ऐं मिठियूं गजरुं खपनि त तव्हां वटि इये ताजियूं अवेलेबिल आहिनि त हू हा त मां जेको तव्हांखे चयो त हुननि उहे अन रेट ॿुधायो थोरो त वाङण ऐं टमाटा ऐं गजरुं

त भैया हीअ त ॾाढो हा हीअ त थोरो ॾाढो वधीक रेट आहे थोरो कुझु कयो न हीअ त टमाटा त ठीकु आहे भई उहे थोरी आहिनि इन सीजन जे अनुसार थोरा महांगा आहिनि पर हीअ बसर टमाटा पट इन्हनि जा त थोड़ो घटि कयो न ॿियनि जा भाॼियुनि जा रेट चङा आहिनि थोरा ऐं ताजियूं खपनि मूंखे अथव ताजियूं ऐं नंढियूं नंढियूं कचड़ियूं खपनि वॾियूं वॾियूं न खपनि हा त किलो वाङण तोरियोस ऐं किलो टमाटा ऐं किलो गजरुं इहे तोरियो हाणे मथां न असांखे थोरो मिर्च सावा धांणा निम जो पत्तो इहे त जरूर ॾियणियूं अथव तव्हांखे ॾींदा आहियो न न हा हा त पोइ तव्हां अ न ॿियूं ॿियो कुझु डिस्काउंट वगै़रह असां हमेशह लाइ तव्हां खां वठूं त उन लाइ कुझु आहे की न अच्छा हूं हूं अच्छा अच्छा त इन खां सवाइ ॿियो तव्हां वटि कुझु अलॻि नयूं नयूं ब्रोकनी या कुझु अहिड़ियूं वेड़ियूं शयूं अथव भाॼियूं न अच्छा त पोइ ही ईंअ कयो तव्हां मूंखे अ न पटाटा टमाटा बसर ऐं वाङण इहे सभु तोरे रखो किलो किलो त मां थोरी देरि में अची करे खणी वञांव थी या तव्हां छा घर मोकिलाईंदा आहियो छा हिननि खे अच्छा अच्छा हा त पोइ ऐं हमेशह ही असां वठूं तव्हांखां त पोइ थोड़ो कुझु कंसेशन कंदा न न अच्छा त पोइ ॾिसां मां थोरी देरि में अ न तव्हांखे एड्रेस ऐं सभु कुझु मोकलियां थी त तव्हाअं हे थोरो घर वेठे मोकिलियो त सुठो त मां अन हींअर मोबाइल हा हा हा त ठीकु आहे मां कयांव थी तव्हांखे थोरी देरि में ठीकु आहे इहो सभु पोइ ओके ओके